हांव म्हाज्या बायकीची खूब कॅर घेता बायक टायम टू टायम सर्वीस करतां तातूंत ऑयल चेंज बॅटरी चॅक ब्रेक लायट ब्रेक टायट करतां आनी वेगवेगळे काम करून घेतां हांव तिका विकली वॉश करीत आसतां लांब प्रवासांत पुरो जावन जाल्लोकूच हांव मागीर फ्रेंडाक कॉल करता मागीर म्हाका बरें दिसता रातचे हांव स्लो चलयता कित्याक रातचे चड लायटीन नासना आनी रस्त्यार जनावरां वा लोक चलत आसता सायडीसून तेन्ना लायटीन दिसना म्हूण स्लो चलयता